नोंथाङा साउथाल दावरावनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागौमोन नामा नाइन्थि सिख्सआव साउथाल दावरावआवबो खस्थ' मोन्थारदों जोङो बिदिनो बाजारावहाय बिदिनो दाउ फान्हैदोंमोन दाना दाउ फानहैनायावनो ओइदिन सुख्रबार बाजारमोन दाउ फानहैनायाव बिदिनो ओरै कारिगाव साइदथिंजाय न' सावबाय जि उखुन्दै लुन लुन लुन लुन दाना जोंहा बाजारनिफ्रायनो फैस्लाबनो हाला बाजारनिफ्राय फैनानै सङै जायै जागौमानि मालाय खारजोब्बाय गामिनि मानसिफ्रा थफ्ला लायै लायै लायैनो दाना आंना बोरायआ जौ फेनानैसो आंजोंसो जि नांलायबाय बुलायबाय मालाया साउथाल दाउरावनि खारबाय ओरै जोंना जुमाय लोंनानै न'खरावसो दावराव जालाय लायनानै बुलाय सोलाय जागासिनो ओरै ओंखामबो जानो रोंला माबो रोंला ओरै न' न' गारनानै दाउआ दाउ फिनाय नागार लांबाय अमा फिनाय नागारलांबाय फिसा बिखुंगाव बाबाय बिदिनो थफ्ला बाबाय खारबाय जोङो खारनानै नैबे थिनालि गौरां इस्कलाव ज' थाहैलायबाय दाना हनै होसोबोगौ होसोबोगौ होन्नानै दाना जि खारलायबाय गौरां इस्कुलनिफ्राय खारनानै दाना आंना फिसालाया दाना इस्कुलाव थार सोंनाय दंमोन बेहाय ज्राम गोलैबाय आंनि फिसालाया अन्थावथावनो दाना आं बोखांबाय बोखांनानै आखायाव हमनानै फिसा बिखुंगाव सासे बानानै आरो सासेयाथ' ओरैनो थाबायस्लिंनायमोन बेखौ बिबैया बाबाय खर'आव थफ्ला रुजुनबाय खारलायबाय जि खारै खारै खारलायबाय आरो देबोर देबोरगाव इस्कुलाव ज' जाहै लायबाय आरो देबोरगाव इस्कुलनिफ्राय आरो जोंखौ गारि लानानै बिदिनो लांफैबाय लांनानै बिदिनो बिद्दाफिद इस्कुलाव दोनहैबाय बिद्दाफिद इस्कुलाव दोनहैनायावबो बिदिनो आंहा बिदिनो दिलिबारिमोन आरो आंनि फिसा उन्दैया बाहाय आङो बुहुद खस्थ' मोन्दों आंनि फिसाया दानस'याखै साथ मास ल'मोन आङो सासे फिसाजो गेजेरखौ बिदिनो उदैयाव फिसा लानानै बिदिनो बाबाय थाबाय ओरै गथ'या जोंना फिसाजो गेजेरा बिदि मा ज'ज' थालाबायखो सानखो ना माखो मानो बिदि थानो सुखुयासै आरो गथ'आ न' नागारनानै थांनाय नालाय बिदिनो गाबला बायबाय हायाव गेलेला बाया बिदिनो बाजाबाय थाबाय बेयाव आङो ब्लिदिं जाबाय ब्लिदिं जानानै आङो हस्फिथालआव बिदिनो बे गथ'खौ अफारेसन खालामबाय आंनि फिसा हिनजाव दुइसिनखौ दा साथ मासल' बियो दा आंनि फिसाजोया इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो हामबाय हामनानै दा आङो हाबा हरनो हाबाय आंनि बे फिसाजो दुयसिनखौ नाइन्थि सिख्सआव जन्म जानायखौ सावथाल दावरावआव जन्म जानाय गथ'खौ बेराद खस्थ' मोन्दों आङो आंनि देहाखौबो आङो बुहुद खस्थ' मोन्दों बिदिनो बिद्दाफिद आव बिदिनो जानो हाया लोंनो हाया आंना देहायाबो अस्थिर जादों अफारेसन जानानै बिदिनो दैबाना जादों खिनो हासुनो खस्थ' मोन्दों लोमजोबदों बिद्दाफिद इस्कुला दैबानाजों बे समावहाय दैलां सममोन आसार मासमोन दैबाना बोथोरमोन बेहाय एखे मालाय खिनायावनो खिसोमला बायनाय बिदिनो खिफ्रानो गोजावला बायबाय दैफ्राव ओंखामफोरखौनो जानोनो सुग मोनला बिदिनो खिस्रि संनानै जालाबायसै रायजोयै ओंखामफ्रानो गद गैला जानाय लोंनाय खस्थ' मोन्दों आरो बिदिनो आरो बिदिनो बिद्दाफिद निफ्राय रिलिस खालामनानै न'आव दोनफैलायबाय आरो बिदिनो गावजों गाव गावजोंगाव खिथालायला गाव गावबागाव खारलांसैलाय दावराव जाबाय दावराव जाबाय होन्नानै आरो मोनायाव बिदिनो फिसा बानानै बिदिनो आरो बिदिनो सि थफ्ला रुजुन्नानै मोनायाव खारलायबाय गावजों गाव गावजों गाव सोवदाव लायलायबाय गिलाय लायबाय बिदिनो बुथार लायनांगौबा बे समावनो थैलाय लायगौमोन सावथालजों बर'जों सौदाव लायोमोनबा दा बर'जों बर' हराव खारलायलायनानै गावजोंगाव सोवदावलायनाय खायसो नङाबा थैगौमोन जोङो सावथालजों बर'जों सौदावलायनानै बुथारोमोनब्ला बर'जों बर'खायसो दा गावजोंगावबो खिथालाया दावराव जानसै मानसै होन्नानैबो गाव गावबागाव सिरि सिरिसो खारो बेराद खस्थ' मोन्दों बबाव जानाय लोंनाय बबाव गान्नाय जोमनाय गथ' गथाय लोमजानाय साजानाय थाखा फैसा मोन्नायानो गैया खामायनायानो गैया बे समाव खस्थ' मोन्थारदों नाइन्थि सिक्सयावबो सावथाल दावरावआवबो बुहुद खस्थ' मोन्दों जोङो